ते बचपन दियां बड़ियां सरियां यादां मुलाकातां ओह् कुसै खुम्बै जाइयै नच्चना उं'दे बूह्टे शूह्टे भन्नना ते कुसै दे स्येऊ चोरियै खाना ते पंगे पुंगे करना यादां उनें लोकें कन्नै जेह्के लोक हे बचपन दे जेह्के दोस्त मित्तर हे उ'नें अस अज्ज बी मिलदे जिसलै तां उ'नें दिक्खियै ना असें उगड़ा चेता औंदा के असें इं'दे कन्नै केह् केह् कीता हा अज्ज बी अस मिलियै जिसलै अस मिलदे सारे तां अस इयै गल्ल करदे कि ओह् जेह्का दिन हा असें उस दिन एह पंगा कीता हा ते ना थोह्ड़ा दमाक जेह्का तां ओह् खुश होई जंदा मतलब जेह्की टेंशन टूनशन होंदी थोह्ड़ी इ'यां हल्का होई जंदा मन हल्का होई जंदा आखने दा मतलब एह् ऐ ते इयै नेही चीजां बड़ियां सारी कितियां असें मतलब सारे लोकें दा मैं दिक्खे दा मेरे स्हाबें कन्नै जेह्का मेरा मन एह् ऐ कि कोई बी इंसान ऐ जां कोई बी जिन्नै बचपन बिच्च जि'नेंगी खुशी जी खुश रेह्दा ना जेह्का बचपने च ओह बंदा गै कामयाब ऐ जेह्का बचपने च गै दुखी हा तां ओह् बड्डे होइयै केह् उस केह् खुश रौह्ना क्योंकि बचपन गै ऐसा होंदा जिसलै अस ज्यादा खुश रेही सकदे जिसलै साढ़ा दमाक बिलकुल मुक्त होंदा बाकी चीजें शा